हाँ सर सर सर नमस्ते मुझे बुक्स चाहिए थी मुझे नूडल्स बुक चाहिए नोवेल्स बुक है आपके पास आप देखिए अपनी लाइब्रेरी में हाँ देखकर बताइए जी मिली ढूँढिए उसको देखिए कहीं पर रखी होगी मुझे जरूरी था हमारे सर बोले हैं कि उस बुक में जो है बहुत मतलब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मतलब एग्जाम में आने वाले है और अगर वो बुक्स नहीं मिलेगी तो एग्जाम में हमने हम कैसे पास होंगे अगर ये अगर ये बुक्स नहीं मिलेगी ना तो हम एग्जाम नहीं दे पाएँगे और यहाँ से हो सकती है आप फ़िर एडजस्ट कीजिए बुक्स ठीक है आप अपने से सर के द्वारा जो है इसको देखिए करवाइए कही ना कही से व्यवस्था कीजिए सर हम बहुत गरीब है अब व्यवस्था कीजिए प्लीज सर देखिए हाँ तो देखकर बताइए सर थोड़ा कंप्रेशन भी कीजिए बुक्स में तो सर आप बात कर करिए जो है किसी के द्वारा अगर मिल जाए तो दिलवा दीजिए हमको ठीक है देखकर जल्दी बताइए तो हो गया व्यवस्था ठीक है